डान्स गाना मे बहुत आदमीके नीक लागै छै तऽ हमसभ लाइक शेयर कय देलहुॅं हमरो सबके बाल बच्चा के नीक लागैया नीक लागैया तऽ वएह सिनेमा देखलक देखलाके बाद कहलक मम्मी इएह सीरियल देख सीरियल बहुत बढ़िऑं लागए छै कहलहुॅं देखलियऽ सीरियल सुपौल सऽ नहि गेलहुॅं सिनेमा देखेलै कत्तौ देखै लए भतीजी सब कहलक हे चाची ई देखू ओ देखू तऽ वएह सब सिनेमा सब देखलहुॅं बहुत सुन्दर सब लागल सीरियल देखए मे तऽ देखलहुॅं ओकरा जे छै सऽ कि जे सीरियल बढ़िऑं लागै छै ओ सीरियल तऽ देखलहुॅं जे नै बढ़िऑं लागल ओ नहि देखलहुॅं बहुत काल यूट्यूब सब पर ताहि दुआरे सऽ जे छै से हमसभ वीडियो बना बना कऽ यूट्यूब मोबाइल पर बच्चा सब दैए फेसबुक सबपर दैए बहुत आदमी के नीक लागै छै तऽ लाइक करैए छै जेकरा नहि नीक लागै छै से लाइक नहि करै छै बहुत आदमी जलबो केलक जे हमरा ई नहि नीक लागल तऽ मुँह चमका देलक बहुत आदमी के एहन लागल जे हमरा बहुत सुन्दर लागल लाइक कय देलक यऽ सब सीरियल सब हमर धियापुता सब बना बना कऽ हम नहि बनबे छी बाल बच्चा बनबैए बालो बच्चा के बहुत सुन्दर सऽ सीरियल सब नीक लागैत रहे छै ओ सब देखैत रहै छै